आङो दासिम डेबिट कार्ड भिसा आरो रुपे बेफोरखौ बाहायफेरबाय बेफोरनि सोमोन्दै आं एसे एनै मिथिगौ डेबिट कार्डाव खायसे भिसा लिरनाय थायो आरो खायसे माने रुपि लिरनाय थायो रुपेखौ आंबो बाहायफेरबाय आरो भिसा लिरनाय बे डेबिट कार्डखौबे आं बाहायफेरबाय दा बेवहाय आङो जेबो प्रब्लेम मोनाखै भिसा कार्डजों जेरै आं दा बाहायगासिनो दङ बेयो थिगैनो सोलिगासिनो दङ आरो फारसेथिं आगोलाव जि रुपे कार्ड आं सोलिदोंमोन बाहायदोंमोन बेबो थिगैनो सोलिदोमोन नाथाय बेबादिनो मोनसे समनि इउनाव गोदान गोदान कार्डा सोलायबाय थानाय जायो सोलायो बेसेसिम आं मिथिगौ आरो गोदोथ' जोङो मिथिगौ बांसिन गोदोखौ बुंब्ला बांद्राय गोदोआव जों थांला मानि गोदोनाथ' गोदोखौ जोङो बुङोब्ला गोबां बाथ्रा दङ माबोरै माबोरै सोलायदोंमोन माबोरै माबोरै मुवा बेसादफोरखौ बायलाय फानलाय खालामदोंमोन बेफोरखौ बुंलिया आथिखालाव बे जे डेबिट कार्ड आरो क्रेडिट कार्ड भिसा रुपे बेफोरनि बाहायनायनि आगोलाव जोङो रांजों मुवा बेसादखौ थोंजोङै बायनोबो हादोंमोन बायदोंमोन आरो दाबो बे सिसटेमा सोलियो सोलिनायालाय दा आगोलाव नाथाय मुवाजों मुला सोलायनाय बे माबायाबो जाबोदों बे हाबाफारिया जाबोदों बेफोरबादि मुवाजों मुवा मुवानि सायाव मुवा बेफोरबादि सोलायलायनाय जेनेबा माबोरै बेबायदि सोलायनाय होनोब्ला जेनेबा आंनियाव माइरं गैया सासेनियाव सोरबा सासेनियाव मानि माइरं दङ आंनियाव मा दङ आङो मैगं थाइगं दं जेनेबा थारुन आलु आं गायदों नाथाय आंनियाव माइरं गैया जाहोना जाहैबाय मानि आंहा माइ गायनो माइ खेथि बा आबाद मावनो थाखाय मा गैया हा गैया गोरान खेथिनि थाखाय हा दं बे खार'नावनो आङो मैगं थाइगंखौ मावदों आरो फारसेथिं गुबुन सासेया बेबादि माइ आबाद मावदों दा बेबादि माने माइजों माइरंजों आरो बे मैगंजों सोलायनाय बेफोरबादिया सो जाबोदोंमोन आरो बेनि उनाव थाखा फैसाजों दाइरेक्ट थाखा फैसा होनानै मुवा बेसादखौ बायलाय फानलाय बेबायदि सोलिदों आथिखालाव जोङो अनलाइननि गेजेरजोंबो रां रुफा बेखौ सोलायनो हानाय आरो मुवा बेसाद बायनो हानाय जानानै फैबाय बेबादि सोलिगासिनो दङ दा आं दा आथिखालाव भिसा कार्डखौ बाहायनानै सोलिगासिनो दङ मुवा जिनिस बायगासिनो दङ आरोखि